गुजरात में हींअ अलॻि अलॻि व्यवसाय आहिनि जेके आमतौरु ते अलॻि अलॻि प्रकार में कमु कंदा आहिनि जीअं टैक्सटाइल मार्केट थी वियो और मुंहिंजो पंहिंजो पर्सनल इंटरेस्ट जीअं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आहे त मुं मां ब्यूटी प्रोडक्ट्स जी फील्ड अलॻि तौर तरीक़े सां कमु कंदी आहे जीअं सोशल मीडिया ते एडवरटाइज़िंग करे सेमिनार्स अटेंड करे न्यू न्यू प्रोडक्ट्स लॉंज करे हीअं अलॻि अलॻि तरीक़े सां हूअ फिल्ड में हुओ कमु थींदो आहे